ان دنوں بچے کیوں کھیل کھیلتے ہیں اسکول میں کھیلتے ہیں کرکیٹ فٹ فٹ بال چڑی چھکا اور بہت شارے کھیل کھیلتے ہیں بچے اور گھر پہ جو بچے کھیلتے ہیں گھر پہ کھیلتے ہیں کیت کیت گلی ڈنڈا اور آس پاس اور یہ کھیلتے ہیں آس پاس کھیلتے ہیں گلی ڈنٹڈا کھیلتے ہیں اور بہت سارا کھیل کھیلتے ہیں جیسے کہ آج آج کل کے بچے موبائل میں کھیلتے ہیں موبائل میں کھیلتے ہیں کار والا اور انڈین میچ کھیلتے ہیں اور بہت سارا کھیل کھیلتے ہیں بچے سب جیسے کہ چھپا چھپائی چور پولیس اور ایسے کہ اسی طرح بہت سارا کھیل ہے وہی سب بچے سب کھیلتے ہیں آج کل کے بچے